हँ कोना खरचा होइ छै आबू ने वैक्स करै छै आइब्रो बनबै छै वैक्स होइ छै आइब्रो बनै छै वएहसब होइ छै से सबमे खरचा छै खरचा पड़ि जाइ छै यानि कि पाँच सओ छओ सओ वैक्सके होइ छै आइब्रोके पचास पचीस सब अथी ने लागि जाइ छै सबचीज सब सेटे रहै छै खरचा भए जाइ छै ओहिमे कि पहिलुको जमानामे तऽ नहि बनै रहै आब लेकिन बनै छै तऽ बनबै ले पड़ै छै तऽ अएबै से हुँ ओहिमे बहुत तरहके होइ छै काज जेना फेस जेना टका वएहसब होइ छै ओ बढ़िआँ होइ छै तऽ बढ़िआँ टका ओहिमे लागै छै ने हेतै कि भैए जएतै अएबै तब ने ठिके छै मिलबै तब गप करबै बहुत तरहके फेस होइ छै बहुत तरहके समान आबै छै महगो समान रहै छै एहिमे पइसा तऽ पड़बे करै छै पइसाके महगा चीजमे जाइ छै तऽ पइसा एहिमे पड़बे करै छै बहुत तरहके होइ छै फेसफास ई ओ बहुत तरहके होइ एहिमे आइब्रो बनै छै छै कारऽ आदमी गोरऽ होइ छै इएहसब होइ छै सब भए जाइ छै वैक्स करबैके बाद हँ शादी बिआहमे तऽ करबे करै छै ठीक छै मिलबै तऽ